हँ हमरा सबके जानकारीके लेल बहुत नीक संस्थान अछि जे हमरा सबके सबटा बुझा दै छथि बुझबै छथि आओर नहि किछु बुझै छियै तऽ अपनासब पैघ बुजुर्ग सब जे छथिन हुनको सबसे सलाह लै छी आओर आइ काल्हि तऽ गूगल छै ओहो सब मदद भेटैया हमरा सबके